गोदो जोङो रायजो बिमा फिफानिफ्राय रायजो जाजोबनो जाजेन बोनायनिफ्रायनो दासिमबो जोंहा दुखुथिया न'खर दाबो बेबायदिनो खस्थ' खालामनानै बिदिनो मालाबानि समाव माइ हाजिराफोर गायलाबायनोसै बिदिनो हासिब फानलाबायसै फिसाफोरखौ फोरोंनोसै बिदिनो गारि भारा हरलाबायसै खस्थ' जानाय लोंनाय फोरोंनाय गासिबो न'खराव जोंहा बोरायाबो जुमाइ फाग्ला बिदिनो खस्थ' मोनबाय आङो दाथ' थैनानै थांबाय दाबो खस्थ' बिदिनो गायनाय फुनाय मावनानै जायो दा हाजिरा मुजिरा मोनबा हाजिरा मुजिराबो मावलाबायो न'खर खुंनायाव खस्थ' मोनथारबाय आङो बिदिनो फिसाफोरखौबो मोजां फोरोंजोबनो हायासै दाबो खस्थ'